हम कभी भी अगर नई ड्राइंग बनाते हैं तो हम लोग सबसे पहले जिस चीज की ड्राइंग बनाते हैं उसको हम लोग फील करते हैं क्योंकि ड्राइंग बनाना भी एक कला है कला का मतलब है कि किसी चीज को अगर हम बनाते हैं तो उसको दिल से बनाते है क्योंकि ड्राइंग हमें देखके ऐसा लगना चाहिए की वो असली है ड्राइंग बनाने का मतलब यह नहीं कि हम लोग कुछ बनाऐ तो हम लोग जब भी ड्राइंग बनाते हैं तो ना हम ऑफलाइन देखते हैं ना ऑनलाइन देखते हैं हम अपने मन से और अपने दिल में जो चीज सोच सोच लेते है देख लेते हैं एक बार और उसको दिल से दिल में फिट कर लेते हैं अपने दिमाग में उससे हम लोग ड्राइंग बनाते हैं हाल ही में हमने एक जंगल में जाके एक अच्छी सी पहाड़ पेड़ पौधे नदियां एक इंसान एक झोपड़ी उसका कुत्ता उसकी मां जैसी ड्राइंग बनाएं जिसको लगता है कि हमने वो असली में बनाया है उसको कोई देखेगा तो यह नहीं कहेगा की ड्राइंग है वो असली जैसा लगता है